योग अभ्यासु करण सां मूंखे दीमाग़ी शांती मिलंदी आहे मन खे हिकिड़ो सुकून हूंदो आहे जेॾीमहिल योग करे उथंदा आहियूं त मन में शांती हूंदी आहे सॼो ॾींहुं खुशनुमा गुज़रंदो आहे जे कॾहिं योग न कयो जंहिं ॾींहुं गैप अची वयो त उन्हीअ ॾींहुं सिहत में गड़बड़ी महसूस थींदी आहे इन्हीअ करे योग निरोगी रखण लाइ बेहदु ज़रूरी आहे की हर ॾींहं असां टीह मिंट पंतालीह मिंट मां अवश्य योग खे ॾींदी आहियां चाहे उहो मूंखे ऑनलाइन उपलब्धु थिए टी वीअ मां उपलब्धु थिए पंहिंज़े अनुसार मूंखे जेकी योग जूं क्रियाऊं आसन ईंदा आहिनि उहे सभु मां करे उथंदी ई आहियां त मुंहिजो दीमाग़ी ॿल भावनात्मक बल मूंखे योग सां मिलंदो ई आहे